जेह्ड़े डोगरे लोग न तां ओह् अपनी भाशा गी इयां गै ऐक्सप्रैस करदे न बोलचाल करियै कि दूए कन्नै क्योंकि जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू कश्मीर ऐ ना ज्यादातर जम्मू च ना डोगरी गै यूज कीती जंदी ऐ ज्यादातर लोग डोगरे न इत्थै डोगरी गै बोलदे न डोगरी गै समझदे न हून अगर अस दूआ बंदा अस डोगरे आं ते दूआ बंदा जिसी कोई इंगलिश बगैरा औंदी होऐ उसी नेईं समझ आवै तां ओह् गल्ल अलग रेही लेकिन जम्मू च ज्यादातर लोग डोगरे न डोगरी च गल्ल करदे न साढ़े घर बी मतलब जेहड़े हैन घर बी साढ़ी भाशा जेहड़ी ऐ ओह् डोगरी ऐ डोगरी गी लोग ज्यादा पसंद करदे न कन्नै होंदी गै असान ऐ लोग समझी लैंदे न दे भाशा गी हून तां जेह्ड़ी नमी जनरेशन ऐ तां ओह् ते चलो हिंदी इंगलिश सारी उनेंई मतलब जेह्ड़े पढ़े लिखे लोग न उनेंई सारा लेकिन जेह्ड़े पराने पराने लोग न उ'नें ते शुरूं दी डोगरी बोल्ली ऐ ते डोगरी ते औंदी उ'नें गी इस्सै गल्ला जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़े लोग हैन ओह् अपनी डोगरी गी सारी अपनी भाशा गी जिन्ना बी उनें किश बोलना होऐ ते डोगरी च गै ऐक्सप्रैस करदे न डोगरी च लोकें ई समझांदे न अपनी भाशा थ्रू ते इयै कि साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर ऐ जम्मू च जादै जेह्ड़ा ऐ डोगरी गै बोल्ली जंदी ऐ कन्नै डोगरे गै रौंह्दे न इत्थै डोगरे लोग और डोगरी भाशा बोल्ली जंदी ऐ डोगरी असान बी ऐ समझ बी आई जंदी लोकें गी ताहियैं ओह् अपनी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ ओह् डोगरी ऐ